हँ हम दिव्यांशु शेखर बाजइ छी सुखपुर गौड़ीपुरसँ हम अपन रजिस्टरड नम्बर सँ कॉल कए रहल छी तऽ अहाँ हमरा बात भए रहलयऽ तऽ हम स्विगी एप्प के तहत हम अहाँसँ बिरियानीकऽऑर्डर करलउ रहय जे हमरा जेकर क्वालिटी हमरा नीक नइँ लागल एइमे लागइयऽ गन्ध आबइयऽ आ इवेन चिकेन के भी क्वालिटी खराब यऽ तऽ ई फुड के अहाँ तुरन्त वापस कएल जाउ आ हमरा ताजा फुड या हमर पैसा वापस करय के प्रबन्ध कराएल जाओ